हां जी हैलो हां महाराज फोन शोन बेचदे अस कोई लैना तुसें महाराज सेकंड हैंड बेचदे अस कोम्पनी साढ़े कोल बड़ियां न सैम सेमसंग रैडमी आई फोन बाकी ठीक ऐ बैटरी ऐ पंज ज्हार एम एच रैम ऐ कोई स्टोरेज कोई ऐ पैंती छित्ती स्टोरेज ऐ कोई बैटरी ऐ पंज ज्हार एम एच कोई निक्के फोन बी बड़े न साढ़े कोल आई टैल बगैरा नोकिया इंटेक्स प्ले महाराज साल दी गैरेंटी होंदी साढ़े कश चार साल दी गैरेंटी दिंदे अस ओह् अग्गें बी थोह्ड़ी गैरेंटी असें साल दी गैरेंटी देनी साल दी इक इक साल दी हां हर इक कोम्पनी ऐ तुस सनाओ तुसें केह्ड़ा लैना आई फोन कोई न्यू लैना सेकंड हैंड सेकंड हैंड तुसेंई थ्होई जाना फोन महाराज सेकंड हैंड तुसेंई थ्होई सेकंड हैंड तुसेंई थ्होई जाना कोई आई फोन थर्टीन थ्होई जाना तुसें कोई पंजाह् ज्हार तकर मार होर किन्ना घट्ट करना डेढ लक्ख दा तुसेंई इक लक्ख डिस्काउंट देई दे अस होर किन्ना डिस्काउंट देना अग्गैं तुस सट्ठ अग्गैं तुस सट्ठ दा बेची सकदे सत्तर दा कन्नै कोई इक साल गरैंटी बी थ्होए दी कन्नै माय घट्ट नी हून हून असें घट्ट करी ओड़ेया जिन्ना करना हा अपने कोला हून ज्यादा डिस असें डिस्काउंट बड़ा करी ओड़ेया तुसेंई बाकी स साल दी गरैंटी